सूरत में स्वस्थ्यु जी सेवा ॾाढी सुठे नमूने थींदी आहे ऐं डॉक्टर बि ॾाढा सुठा आहिनि हा हॉस्पिटलूं बि हर हिकु बीमारीअ जी हॉस्पिटल आहे वरी ॿारनि जे लाइ बि ॿारनि जी हॉस्पिटल ऐं ज़ाइफुनि लाइ त ज़ाइफुनि जी हॉस्पिटल हर हिकु प्रकार जी सुविधा आहे असांखे कॾहिं बि कुझु बि बीमारी थिए त असांखे ॿाहिरि न वञिणो पवंदो आहे असांजो हिते ई माना इलाज थी वेंदो आहे भली हार्ट जो हुजे या अखियुनि जो हुजे या काइ लेडिस तकलीफ़ हुजे सभु सुविधाऊं असांखे इते मिलंदियूं जंहिंजो मिसालु आहे की असांखे कोरोनो में केॾी तकलीफ़ियूं थियूं पर सभिनी जी सेवा असांखे सुठे नमूने ऐं ज़रूरी ज़रूरी शयूं पाण ई मिलंदियूं एतिरे तक की ऑक्सीजन ऑक्सीजन बि असांखे हिते पाण पहुंचाए वेंदा हा पाण वॾनि वॾनि हॉस्पिटल अथव में में जॻह न हुई त असांखे मंदरनि में जॻहनि ते बि ऑक्सीजन चढ़ाए वियो हो ऐं ॿाहिरां माण्हू बि अची करे सूरत में इलाज कंदा आहिनि हर हिकु अ शरीर जे हिस्से जो अलॻि अलॻि डॉक्टर सूरत में आहे